بدلتے ہوئے موسم کے وجہ سے سب سے زیادہ نقصان کسان کو ہوتی ہے اور اُن کے دھان کو ہوتی ہے کیوں کہ جب موسم بدلتا ہے تو کسان کو پاس کچھ رہتا نہیں ہے کہ وہ اُس کس اُس دھان کو اپنے بچا سکے اور کبھی کبھار بارش کے موسم میں جو آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے اُس سے کسان کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کیوں کہ اُن کے ایک بہت سارے دھان بہہ جاتے ہیں اور اُن کے دھان میں جتنے پانی نہیں چاہیے اُس سے زیادہ پانی ملتی ہے اور اُس کے زیادہ پلوشن جو ہوتا ہے سب سے زیادہ پلوشن سے بھی بہت زیادہ کسان کے دھان کو نقصان پہونچتی ہیں کیوں کہ جو پیسٹیسائز اُن کے دھان میں پڑتی ہیں اُن اُس کے حساب سے پلوشن بہت کم ماترا میں جانی چاہیے اور پلوشن بہت زیادہ ماترا میں جاتی ہے جن سے اُن کے بھاری نقصان ہوتا ہے کسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اُن کی پوری کی پوری دھان خراب ہو جاتی ہے اور اُن کی دھان میں ایک بھی جتنی بھی اُن کی محنت ہوتی ہے سارے میں پانی پھیر جاتا ہے کیوں کہ یہ کچھ ایسا چیز ہے جو اُن کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اِس کے وجہ سے اُنہیں زیادہ سے زیادہ نقصان فیل ہوتا ہے